जब हमको कहीं जाना ज़रूरी है जल्दबाजी है घर में कोई व्यवस्था नहीं है खाना भी बनाना है उस समय मैं क्या करती हूँ जल्दबाजी के लिए परांठा भुजिया बना लेती हूँ पहले तो मैं घर में आलू है आलू को मैं अच्छी तरह से छिलका उतार देती हूँ उसकी बाद में उसको अच्छी तरह से भुजिया काट लेती हूँ भुजिया काट कर के और उसमें जीरा मिर्ची डाल कर के और भुजिया बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आटा को गूँथ लेती हुँ गूँथ करके और भुजिया परांठा बना लेती हूँ बना कर के अपन जल्दबाजी में ये भोजन तैयार कर लेती हूँ और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है घर में सब्ज़ी नहीं है सब्ज़ी नहीं है तो मैं घर में श्वाबीन रखी रहती हूँ उसको भिगा कर के और उसको मैं जीरा मिर्ची डालकर के उसको तलकर के उसी में मैं मसाला डालकर के उसकी भी सब्ज़ी बना लेती हूँ और सब्ज़ी तैयार हो जाती है नहीं तो घर में दाल है दाल को मैं भीगा देती हूँ और उसी को टाकिया देकर के मैं उसके भी सब्ज़ी तैयार कर लेती हूँ और तैयार करके पूरे परिवार को खिलाकर के और कहीं जाना पड़ता है तो जल्दबाजी में निकल जाती हूँ यही सब भोजन बना लेती हूँ जल्दबाजी में जाना है घर में सब्जी भी नहीं है तो यही मैं बना लेती हूँ

घर में टमाटर है टमाटर को भी काटकर की मैं उसके भी मिरचा है पचफोरन से तड़का देकर के और उसमें भी शक्कर डाल कर के चटनी बना कर के और रोटी बनाकर के खिलाकर के खाकर के मैं जल्दबाजी में जहाँ जाना है वहाँ मैं निकल जाती हूँ यही मैं भोजन जल्दबाजी में बना लेती हूँ